हमर विचार आओर सभसँ पैघ ताकत हमरामे ई अछि जे हमर सभसँ पैघ ताकत जे अछि से हमर परिवार अछि जाहि कारण जे छै हम जे छै से अपना आपके सभसँ पैघ मानैत छी दोसर हम समाजसँ लऽ कऽ आओर अपना घर तक जतेक भी विचार विमर्श होइए ओहिमे जे छै से सभसँ संलग्न भऽ कऽ जे छै से हम ओहिके काज केलहुँ तऽ ओ हम सभसँ आओर समाजो एहि चीजकेँ जे छै से हमर बात मानि कऽ जे छै से ओहि चीजके काज कयलनि तऽ हमरा जे छै से ओहि चीजमे हमरा बहुत सहानुभूति भेटैए तऽ ओहिसँ ओ सभसँ बड़ा हम ताकतकेँ पैघ मानैत छी आ दोसर कमजोरी अछि जे हमरा परिवारके जेना किछु भऽ गेल तऽ ओ सभसँ बड़ा हमर कमजोरी भऽ जाइए दोसर दोसर हम की कहू आओर दोसर बहुत एहन कारण भऽ जाइत छै जाहिके कारण जे छै से इंसान जे छै से कमजोर भऽ जाइत छै आ हमहूँ ओहिमे कमजोर भऽ जाइत छी तऽ इएह हमर कमजोरी अइ आओर इएह हमर पैघ ताकत अछि दोसर किछु नहि